आओर हमर घरमे खेलैवला खेल जैसे हो गेलै लूडो भए गेलै कैरम भए गेल साँप सीढ़ीवला खेल हो गेलै चैस भए गेल बहुत सारा खेल छै जे घरमे बैठके खेल सकै छियै बिछावन पर बठिकऽ आओर भी बहुत सारा खेल छै जैसे हो गेलै हमलोग बचपनमे खेलै रहियै साँप सीढ़ी सभ लूडो सभ कैरम बोर्ड सभ खेलै रहियै आओर भी बहुत सारा खेल छै जेकि बचपनमे हमलोग खेलै रहियै